टेक्नोलॉजी ऐं इंटरनेट जो इस्तेमाल वधण सां सिंधी भाषा जो इस्तेमाल बि वधे थो माण्हू हाणे ऑनलाइन मंच सोशल मीडिया ऐं ईमेल जो इस्तेमाल करे सिंधी भाषा में न्यापा ऐं वीचारु लिखे ॾेखारिन था ऐं मोकिलनि था वीडियो कॉल कॉलनि ते पंहिंजी मातृभाषा जो इस्तेमाल कनि था सिंधी भाषा सिखण जे लाइ वेबसाइट ठाहिनि था माण्हुनि जे लाइ सिंधी सिखणु सहुलो थो थिए सुवालनि जा जवाब बि सिंधीअ में मिलनि था सिंधी भाषा जे बारे में सभु जानकारियूं सहुलाई सां मिलनि थियूं सिंधी भाषा जो इस्तेमाल वधणु लॻियो आहे सिंधी भाषा डिजिटल मीडिया खे अॻियां वधाए था ऑनलाइन समाचार बि आसानीअ सां मिलनि था ऑनलाइन सिंधी बुक लेख मिलनि था लेखकनि जे लाइ बि नवा रस्ता खुलिया आहिनि पंहिंजे लेखिकी ऑनलाइन ॾेखारनि था सिंधी भाषा खे अॻियां वधाइण में टेक्नोलॉजी ऐं इंटरनेट जो बि वॾो हथु आहे